میں پریشر کوکر کا استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں اور اس میں جو ہے ذائقہ اور ٹیسٹ نہیں آتا پریشر کوکر کے پھٹنے کے بھی چانس ہوتے ہیں یہ پھٹ جاتا ہے اور بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اس لیے میں پریشر کوکر کا استعمال نہیں کرتا ہوں اور کھلے برتنوں میں پکایا ہوا کھانا میں پسند کرتا ہوں کیونکہ کھلے برتنوں میں پکایا ہوا کھانا بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے تیاری اور ذائقہ کا بہت ہی مختلف ہوتی ہے اور جس طرح اس کی تیاری مشکل ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے اس میں ایک الگ قسم کا ذائقہ ملتا ہے جو پریشر کوکر میں نہیں مل پائے گا صرف اور صرف جو ہے ایسا ذائقہ ایسا بہترین ذائقہ آپ کو کھلے برتنوں میں پلیٹ وغیرہ سے ڈھک کر جو ذائقہ ملے گا وہ پریشر کوکر میں نہیں مل سکتا